हरे राम काॾे घणियूं सवारियूं आहिनि हा हलबो छह सौ रुपिया छह सौ रुपिया हा अक्षरधाम बि आहे भेण अक्षरधाम बि मंदिर आहे हा अक्षरधाम परे आहे कोई हिते थोरी रखियो आहे तव्हां पंहिंजी सिंधी भेण आहियो पंजाह घटि ॾिजो ॿियो चओ पंजाह घटि ॾिजो न हिनमें असांखे न न साढी टे सौ न थींदो न थींदो भेण बिल्कुल असांजे हिते फ़िक्स रेट आहे तव्हां सिंधी भेण आहियो इन करे पंजाह घटि थो चवांव न त हिन खां छह सौ रुपए खां घटि परे बि आहे न ए कोई पासे में न आहे न न न न न हे बि न न हे बि सिर्फ़ वञण जो अथव मतां तव्हां सम्झो की अचनि जो बि आहे त अचनि जो कोन्ह अथव वञण जो ई इथव इहो ख़ाली हा हा हा न न न पंज सौ ॾिजो तव्हां पंज सौ तव्हां पंज सौ ॾिजो बसि ॿियो हिनखां घटि न थींदव उहो तव्हांजी मर्जी अच्छा चढ़ो वियो वियो हलो वियो वियो हलो वियो वियो हा हा किथे पहुंच तव्हां मां किथे तव्हां किथे रहंदा आहियो हा हल मां शास्त्री नगर वेठो आहियां शास्त्री नगर मूं अचांव थो मां हुता जो रस्तो त उहेई आहे हा गुलाबी बाग थाने ते आहियो हा फ़ोन नम्बर तव्हांजो इहेई आहे न मां अची करे फ़ोन कयांव थो पियो

ठीकु आहे त ठीकु आहे मूंखे बसि ॾह पंद्रहं पंद्रहं मिनट लगंदा न न बसि बसि हिक सवारी मूंखे छॾिणी आहे शास्त्री नगर जी त उतऊं छॾे करे तव्हां वटि ई थो पहुंचा पियो अक्षरधाम में तव्हांजो वञण वञण जो आहे अचनि जो थोरी आहे मां छो घुमाईंदोमाव मां त तव्हांखे ॿाहिरि छॾीदुमि न न मां कोई गाइड थोरी आहियां मां कोई गाइड थोरी आहियां वठी अचण वरी हुते तव्हां ॿ टे किलाक लॻाईंदव मुंहिजो टाइम ख़राब थींदो उहो अगरि मूंखे टाइम मिलयो अगरि मूंखे लम्बी सवारी हेॾऊं वापसी जी मिली वई त मां वरी छो तव्हांखे छो वठी ईंदुमि हुतऊं तव्हां ॿियो कोई स्कूटर करे अचिजो न वञण जो वन या तव्हां ईअं कयो हज़ार रुपियो ॾियो अच वञ तव्हांखे वठी वेंदोमाव हा हज़ार रुपियो ॾिजो मां तव्हांखे वठी बि ईंदोमाव मां हुते वेट बि करे वठदुमि इंतजार बि करे वठदुमि मां ॿियो छा कयां ॿिहणो बि आहे मूंखे सवारी मिली न मिली न हज़ार रुपए खां घटि न थींदो मां भे इंतिजार बि त कंदुमि न हज़ार रुपियो ठीकु आहे पक्क मां अचांव थो हा ॾहे मिनटे में तव्हां वटि पहुंचा थो मां ॾहे पंद्रहें मिनटे में गुलाबी बाग थाने ते हा हा जी ठीकु आहे जय झूलेलाल